यात्राके लेल जे कतऽ जाएब पहिले जे छै जइसेकि होलै देवघर मन्दिर जाइके लेल होलै धार्मिक स्थल जाहिके लेल हम अच्छा महसूस करै छिए जेना भऽ गेलै देवघर कलकत्तामे काली मन्दिर छै समुद्रके किनारमे वहाँ भी जाके अच्छा महसूस होइ छै ओकरा बाद केदारनाथ छै महावीर जाकेअच्छा महसूस होइ छै ओकरा बाद वैष्णो देवी मन्दिर छै वहाँ भी गेल छिए अच्छा महसूस होइ रहै ओकरा बाद जे छै कि इतिहासिक जे छै से भेलै दिल्लीमे लाल किला छै ओ सब जगह भी इतिहासिक शासनके समयसँ जे बनल जहाँ जहाँ जे छै वहाँ जाइके चाही अच्छा लागै छै जाके मतलब की थोड़ा सा मूड भी फ्रेस भऽ जाइ छै गाड़ीमे चढ़लाके बाद एक जगहसँ दोसर जगह गेलाके बाद मूड फ्रेस रहै छै मन तरोताजगी भऽ जाइ छै एक जगह रहलासँ बोरिङ्ग फील अपनेमे होइ लगै छै बोर फील ओहिसँ मतलब की भऽ जाइ छै ओकरा बाद छै की अपनेके रिश्तेदारीमे भी जाके ज्यादा उत्सुक रहै छिए जाइ छिए बहिनके यहाँ भी जाइ छिए ननिहर भी गेलहुँ या ससुराल भी गेलहुँ बढ़िआँ मतलब कि ससुराल गेलासँ सास ससुर साला साली सबसँ भेँट मुलाकात होलऽ गपसप केलक ओकरा बाद जे छै कि बहिनके यहाँ गेलऽ भगिना भगिनी छै सबसँ बहिन बहनोइसँ मिलजुलके अएलहुँ अएलाके बाद दू चारि दिन घूमलऽ फिरलऽ ओकर बाद अपना फिर घर अएलहुँ घरसँ एक आध महिनाके लिए बढ़िआँ फ्रेश मूड रहै छै कोइ दिक्कत नहि लागै छै बढ़िआँसँ जे छै से कि फिर मोन लागै छै एक आध महिना दू महिना इसीलिए रिश्तेदारीमे भी जाना जरूरी छै